नुस्तें धरपाच्यो खुबश्यो पद्दती आसात सगळ्यांत सोपी पद्दत म्हळ्यार गोरोवन नुस्तें काडप गोरोवपाची एक बडी आसता आनी एक गरो आसता त्या गऱ्याक एक कितें तरी एक गांयदोळ जांं कितें तरी लावचें पडटा आनी उदकांत सोडप उदकांत सोडले उपरांत नुस्तें येवन त्याच गांदोळाक धरता आनी गऱ्याक सांपडटा ह्या पद्दतीन खुबशे लोक नुस्तें धरतात हांव खुबशे वेळार अशे नुस्तें धरून हाडटा आनी म्हाजी घरकान्न मागीर त्या नुस्त्याची बरीच तोंडाक कडी करता आनी पद्दत म्हणल्यार जाळ मारून ताका आमी कास्टनेफ फिशींग म्हणटात किंवां कोंकणीन पागीर म्हणटात त्या पद्दतीनी नुस्तें धरपाक येता चड करून न्हंयक ह्या पद्दतीन नुस्तें धरतात दर्याक नुस्तें धरपाची पद्दत म्हळ्यार होडी घेवन वसप आनी एक पद्दत म्हळ्यार रापण पावसाच्या दिसांनी जेन्ना दर्यांत होडी वचपाक बंदी आसता तेन्ना राबण ह्या पद्दतीन नुस्तें धरल्ले गेल्ले वता रापणी जें नुस्तें पडटा त्या पद्दतीक खूब मागणी आसता आनीक कांय पद्दती आसता नुस्तें धरपाच्यो त्यो म्हळ्यार आतां आधुनीक पद्दती त्या पद्दतीन खूब अशे पावरफूल बल्ब लायटीचे घातल्यो गेल्ल्यो वतात त्या लायटीक दिप दिपोवन नुस्त्याचे दोळे दिपतात आनी त्या लायटी कडेन ते येतात आनी नुस्त्याचें भिरें ज्या लायटी कडेन येता ते एकाच वेळार धरपाक मेळटा अश्या पद्दतीच्या टॅक्नीकिक नुस्तें धरल्यान नुस्त्याची जी वाड आसा म्हणजे सगळे तरेचें नुस्तें धरल्ले गेल्लें वता आनी नुस्तें जें पूर्ण वाड जाल्ली ना तें सुद्दा चुकून धरल्ले गेल्लें वता तशें म्हणून अशा लायटीन जे नुस्तें धरपाची पद्दत आसा तेजेर बंदी आसा त्याच बरोबर न्हंयीन आनी एक पद्दत आसा ताका खुटाण म्हणटात न्हंयीक जेन्ना सुकती येता तेन्ना नुस्तेकार वचून जाळ लायतात आनीक एक तोंड जाळेचे उदकें दवरतात जेन्ना उदक न्हंय भरपाक लागता तेन्ना वचून ती तें तोंड आसा तेंय बी जळेन बंद करतात नुस्तें मदीं फसता आनी मागीर जळान फसता हांव केन्ना केन्ना नुस्तें धरपाक वता वेळ मेळटा तसो हांव नुस्तें धरतां